आं कसली कसली फ्लेवराची च्या आसा तुमचे कडेन

ओके गुलाब रोज टी आसा ओके आनीक कशीं ती म्हाका सामकें नॅच्युरल हातूंतल्यान पिवपाचीं आसा आनी तुमची च्या खूब फेमस म्हण आयकलां हांवे हांगा ओके ओके आनी स्टिल कपान जाल्यार सेम ती अशें तुमचे प्रायस कित्याक वेरी तर ती आं ओके तेका लागून चड प्रायस ओके ओके ओके सो म्हजी म्हजे खातीर आनी म्हजी दोन फ्रेंडा खातीर तुमी च्या करात हांव तुमका रोखडेंच जी पे करतां रोज टी हय पूण म्हाका न्ही हय हय म्हाका न्ही विदावट शुगर आनी तांकां मात्शी साखर घातल्यार कोताक येता दुदय चड घालनाकात आं दूद चड घालनाकात म्हाक म्हाका विदावट शुगर आनी तांकां वित शुगर हय हय हय हय ओके ओके आनी च्या जातकीर सांगा तुमका तुमचो म्हाका तांचे वांगडा फोटो घेवपाक जाय ओके आनी आमचें गांवान व्हरून दाखोवपाक जाय ओके तुमची च्या पितकीर मागीर आमी आनी धा जाणांक सांगतलीं शुवर शुवर शुवर थँक्यू अंकल